हा अच्छा ॾह ॾींहं जी न थी पाईंदुव ॾाढो टाइम यानी ॾह ॾींहं त ॾाढा थी वेंदा और तव्हांजो पुटु बि ॾाढो कमज़ोर आहे हेॾो हुशियारु बि कान्हे त कीअं कवर कंदासीं असां हुन खे पोइ घटि माकस ॾह ॾींहं त न थी पाईंदा हेॾा हेॾा ॾींहं और थोरो पेपर हुजनि पेपर बि अचण वारा आहिनि प्रिंसीपल खे बि हे ॾियणो पवंदो आहे असांखे रिज़ल्ट पर ॾाढो छुट्टी थी वेंदव कीअं कुझु बि कयो पर ॾह ॾींहं न मां परमिशन नथी ॾियां हीअं कीअं ॾियांव मां तव्हांखे मां तव्हांखे पंज ॾींहनि जी छुट्टी ॾेई थी सघांव बाक़ी मां हेॾा ॾींहं न ॾींदीमांव ॾह ॾींहं न छह ॾींहं त वधीक थी वेंदा तव्हां वञो मां प्रिंसीपल सां ॻाल्हायां ऐं ॾिसां त पोइ ॾिसऊं त न त हलु ठीकु मां तव्हांखे छह ॾींहं बि ॾेई छॾियांव थी पर तव्हां वरी हुन खे तव्हां पूरो कम्पलीट कराइणो पवंदुव पूरो ध्यानु ॾियणो पवंदुव तव्हांखे ॿार जे मथां हा मां त ॾींदमि पर त ॾाढा ॾींहं थी वेंदा न मतलबु ॿारु तव्हांजो गधो आहे मैथस में बि गधो आहे साइंस में बि हुओ आहे घटि त हुन जे मथां त ध्यानु ॾियणो पवंदुव हा हा उहो आहे हा हा मां त ध्यानु ॾींदमि पर तव्हां मेन ध्यानु ॾिजोसि ज्यादा तव्हांजे मथां अथव ना हा हा हुन ते हा हुन खे टूशन वग़ैरह बि लॻायोसि हुन ते आहे न हा हा हा उहो त आहे हा मां बि हाणे प्रिंसीपल सां ॻाल्हायांसि थी ठीकु आहे जी हा हा बाक़ी तव्हां वटि हा हा हा मां ध्यानु कंदमि तव्हां बि ध्यानु ॾिजोसि घटि माक्स था अचंसि न त असां न चऊं आहे वैसे हा हुशियारु हूंदो आहे त माण्हुनि खे ॾेई बि छॾींदा आहिनि छुट्टियूं घटि में उहो आहे न कमज़ोर जे कारण हा हा हिन करे ॾह ॾींहं वरी दिक़त थी थिए हा हा हिन जे दोस्तनि खे मां चवंदीमान बुक्स वग़ैरह ॾेई छॾियंसि किताब वग़ैरह त तव्हांजी बि थोरी हैल्प थी वेंदी न हिन करे जी हा हा हा हा हा हा ठीकु आहे मां ॾिसां थी ॿुधायांव थी फ़ोन करे हा ठीकु आहे हा हा रखो